हलो हाँ सर मैं विरेंद्र सिंह बात कर रहा था सर एक ओडर किया था सर मैंने हाँ पिज्जा के लिए

अभी तक पहुंचा नहीं है अच्छा कितना समय लग जाएगा सर हाँ हाँ जी यही पर मैंने कोलोनी बी सिक्स है से हाँ हाँ

लेकिन एक घंटे पहले हो गया था सर ओडर अभी क्या है मेरे को थोड़ा जाना भी है निकलना भी है तो क्या है कि मैं यहाँ पर मिल नहीं पाऊंगा अच्छा तो अगर थोड़ा जल्दी हो जाए तो सर करवा दीजिएगा और मेरा नम्बर भी उनको दे दीजिएगा वो मेरे को काल कर सकते हैं जी जी जी जी जी